हैलो सर में तुं'दे कोल बुकिंग करवाई अपनी कैब दी सर एह् कैब कैब एह् पूरे इक घैंटा लेट ऐ में उस उस बेल्ले दा तुं'दा वेट करा दी आं पर तुस इत्थें तक पुज्जे निं ते एह् बुकिंग ही नौ नौ बज़े ते हून दस बज्जी गेदे पर अज़ें तक तुस पुज्जे निं केह् तुस दस्सी सकदे ओ कि इन्ना लेट कैहली होई गे क्योंकि काफी टाईम होई गेआ में इत्थें इक घैंटा वेट करदे तुस आए गै निं होर एह् कैब पैह्लें दी प्री बुक्ड ही ते फिर अजें तक तुस आए निं एह्दा कोई कोई कारन ते दस्सो कोई इंसान कुहले दा वेट करा दा तुं'दे बास्तै पर नां तुसें कोई दस्सेआ कि नां एह् बुकिंग कैंसल होई ना तुस इत्थें पुज्जे